आङो सावमुंफोरखौ माखासे गोबां माखासे गोदान गोदान सफ्टवेरफोरजों थेकनिकफोरजों इदिट खालामो जेरै फिगचार आर्ट आरो माखासे गोबां फथ'सफ बेफोरखौ बाहायनानै आरो मोजांजों मोजां इदिट खालामनाय जायो बेफोर गासैबो फथ'खौ मोजां लाबोयो आरो मोजां नुसिन्नायाव लाबोयो नुथायाव लाबोयो आरो गोबां मानसिफोरा मोजां मोनो आरो अनसाय जायो बेफोर गासैबो मोजां सावगारिखौ सेबखाङो आरो मोजाङै मोजां इदिट खालामनो हायो आरो बेफोरो जाबाय जेरै फिगचार आर्ट आरो फथ'लद माखासे वेबसाइटफोर दं बेफोराव बेफोरनि गेजेरजों आं सावगारिखौ खालामो मोजाङै जेरै माखासे रिमुभ आरो क्लिप थ' बेफोर गासैबो थेकनिक फोरखौ बाहायनानै फथ' खौ मोजां खालामो आरो बे माखासे गोबां मानसिफोरा मोजां मोनो आरो मोजां नुयो आरो सोङो माब्रै माब्रै खालामो आरो बेफोर गासैबो मोजाङै मोजां नुजायो आरो गासैजोंबो ग'नाय जानाय जायो बेफोर सफ्टवेरफोरजों साबसिन निफ्राय साबसिन इदिट खालामनो हायो बेनि थाखायनो बेफोरखौ बाहायनांगौ जायो बेफोर गासैबो सावमुंफोरखौ मोजां नुहोयो आरो बेफोरनि माखासे नुथाइफोरखौ साबसिननिफ्राय साबसिनाव लाबोयो खेबखांनायनि उनाव बेफोर सफ्टवेर फोरजों बेफोरखौ बे थेकनिक माखासे इदिट खालामनाय जायो